अच्छा ते महां ऑटो करना हा चार टायरी आह्ला असें ते तुसें किन्ने पैहे लैने चार चिनारी जाना असें हां पंज सौ रपेआ अच्छा ते तुसें असें ई कुत्थें औना लैने गी कुत्थें लग्गे दा होंदा थुआढ़ा ऑटो ऐं अच्छा ते हां यरो असें जाना कोई घरा असें जाना कोई सवेरै कोई सत्त बजे हारे ते हां केह् आक्खा नै अच्छा अच्छा ते चार चिनारी जाना अवा चेता रक्खेओ फ्ही में तुसेंगी तां कीता पैह्लें फोन महां कोई तुसेंगी ई होर निं आक्खी ओड़े सोचेआ कि अ'ऊं तुसेंगी फोन करनी आं ऐं हां ते जाना असें यरो बड़े दिनें दा सोचा दे हे महांं चार चिनारै ई जाना पता निं चला दा कि'यां जाचै हून बडे दिनें दे बाद ते चार चिनारै ई जाना ऑटो दिक्खनै आं की कोह्दे कन्नै जाचै सोचेआ थुआढ़ा गै हा ऑटो ते ते फिर सोचेआ महां तुसेंगी तुसेंगी आखने आं बा हून यरो पता निं इ'यां लग्गा दा कि किन्ने बजे जाचै तुस सनाओ किन्ने बजे जाचै अस तुसेंगी कैह्लू लग्गना टाईम अच्छा सनाने आं तुसेंगी फ्ही अस जाना कोई अ अ निकली जाह्गे कोई घरा फ्ही सत्त बजे हारे इ'यां हैनी सबेरे सबेरे थोह्ड़ा इ'यां टैमें दा पुज्जी जंदा बंदा फ्ही हां हां ते ठीक ऐ फ्ही तां ठीक ऐ फिरी खरी पंज सौ रपेआ आखेआ नी तुसें ठीक ऐ